हरिओम जय झूलेलाल भाई तव्हां मूंखे सुभाणे शिरडी वञणो आहे मूंखे छह सीटर जी गाॾी खपे छह सीटर गाॾी में जीअं मुंहिंजा घोटु मुंहिंजा ॿार ऐं मां हलां तव्हां जी गाॾी जो नालो जामु ॿुधो आहे मूंखे तव्हां हिकु अमाउं हिकु क़ीमत ॿुधायो की हीअ गाॾी हितां होसि ताईं हलण लाइ घणो वठंदी ऐं वापसी जो घणो वठंदी तव्हां टे हज़ार चओ था न भाऊ ही टे हज़ार त जामु आहिनि असां हेतिरो त न करे सघंदासी बसि असांखे तव्हां जी गाॾी सुठी लॻी तव्हां जो बिहेवियर सुठो लॻो त असां चाहियूं था की असां तव्हां सां तव्हां जी गाॾी में हलूं त तव्हां कुझु घटि करे ॿुधायो त जीअं मां तव्हां जी गाॾी बुक करायां ऐं हिन गॾ गाॾी में वेही करे मां हलां ऐं सुठी तरह घुमी करे मां पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे घर में अचां इन करे तव्हां कुझु घटि कंदा त मां हीअ गाॾी तव्हां जे हथां बुक कराइणु चाहियां थी वधीक न तव्हां घटि में घटि अढाई हज़ार करो त ईअं गाॾी बुक कजो ऐं सुभाणे लाइ खपे ऐं पणीअ वापसि असांखे अचिणो आहे हिन गाॾी जो तव्हां बुकिंग करे छॾो इन करे चाहींदी आहियां की तव्हां ख़ुशी सां कमु कंदा त मुंहिंजा बि कमु सुख़ सां ऐं सुठा थींदा जय झूलेलाल सभु कमु थींदा रहनि बेड़ा ई पार